ہلو کیا آپ امازون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے آپ کا امازون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے ہیڈ فون دکھائی دیے جو کہ صرف پانچ ہزار روپئے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کر دیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فون مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوئی کیونکہ یہ بہت بھاری ہیں اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں ان سے کانوں میں بھی بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میں نے پیسہ ضائع کیا ہے صرف